इहाँ सीतामढ़ी जिलामे कोइ फैक्ट्रिक न है एकरा बाद हम सब खेती गृहस्थी कऽ के जीवन परवरिश करै छियै एकरा बाद कभी मजदूरी करऽ चलि जाइ छियै यहाँ एकरा बाद कभी गड़ी उड़ी रिक्शा ऑटो ई सब चला के परिवार के परवरिश करै छियै एकरा बाद मजदूरी भी करऽ चल जाइ छियै कहियो खेत मे चल जाइ छियै खेती खेत मे कोदारि चलबै छियै कहियो हर बैल ले के चल जाइ छियै खेत मे हर जोत के बाल बच्चा कऽ परवरिश करै छियै सीतामढ़ी जिलामे फैक्ट्रिक न हय तऽ इहाँ देहात मे कहाँ से फैक्ट्रिक औतै सीतामढ़ी जिले मे फैक्ट्रिक उट्रिक न हय तऽ हमसब जहाँ रहै छी उहाँ तऽ फैक्ट्रिकके नाम निशान भी न हय तऽ हमसब जाइ छियै खेत मे कोदारि चलऽबै छियै कोदारि चला के आ एकरा बाद कभी बैल ले के जाइ छियै हर जोतै छियै खेत मे एकरा बाद कभी टेम्पू ले के जाइ छियै तऽ टेम्पू चला के दू गो रुपैआ कमा के बाल बच्चा के वही से परवरिश करै छियै तऽ हमसब जे हय बाल बच्चा के ओहि से कपड़ा लत्ता कीन के लबै छियै कमा के तऽ बाल बच्चा सब अपन जियै छै तऽ एकरा बाद जे हय कभी की करै छियै छोटका ऑटो रिक्शा जे अबै छै ओ रिक्शा भी चला लै छियै जे काम मिललक उहे काम कऽ के बाल बच्चा के परवरिश यहाँ करै छियै